जोंनि हारिमुवाव रंग'लि सारनो दै ग'थायनाय नेम गैया नाथाय खर'आव फोथा थुनायखौ बेखौनो फोथायो जे खर'आव गोसोम फोथा थुयोबाथाय जेराव मेरावनो थांनाय समाव मोदाय दावदाय बा बिदिनो गाज्रि नोजोरफोरा दानांथों सान्नानै खर'आव फोथाखौ थुनाय जायो बेनिफ्राइ खुन्दुं गोथार खुन्दुं गान्नाय नेम गैया नाथाय फुजानि थाखाय मन्दिराव थाङो इसोरनि मुङै न'खरनि सान्थिनि मुङै मन्दिरफ्राव थांनानै फुजा खालामहैयो जाहाथे न'खरफोराव गुलाय गुजाय बायदिसिना खैदां खैफोद आफोदा फैया आरो जिउआव मावफुंनो लानाय थांखिफोरा जाफुङो बिनि थाखायनो इसोरनाव आरज गाबहैयो